دہلی کے ثقافتی ورثے کے تحفظ اور فروغ میں اردو زبان کا اہم کردار ہے دہلی کی تاریخ ادب اور ثقافت میں اردو زبان نے نمایاں مقام حاصل کیا ہوا ہے اس کے چند اہم پہلو درج ذیل ہیں دہلی اردو ادب کا ایک اہم ایک اہم مرکز رہا ہے میر تقی میر غالب اور ذوق جیسے نامور شاعروں نے دہلی میں اپنی شاعری کی بنیاد رکھی اور ان کی تخلیقات دہلی کی ثقافتی شناخت کا حصہ بن گئی اردو ادب کے فروغ کے لیے دہلی میں مختلف ادبی محفلیں مشاعرے اور تقریبات منعقد ہوتی ہیں جو عوام میں اردو زبان کی محبت اور شعور کو بڑھاتی ہیں دہلی کی تاریخی دستاویزات سرکاری ریکاڈ اور دستاویزات میں اردو زبان کا استعمال رہا ہے خاص طور پر مغلیہ دور میں یہ دستاویزات دہلی کی تاریخ کو سمجھنے اور اس کے تہذیبی ورثے کو محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں دہلی میں موجود تعلیمی ادارے جیسے جامعہ ملیہ اسلامیہ اور دہلی یونیورسٹی میں اردو زبان کے شعبے موجود ہیں جو اردو زبان و ادب کی تعلیم دیتے ہیں یہ تعلیمی ادارے تخصیصی کاموں اور ادبی تخلیقات کے ذریعے اردو زبان کی ترویج اور ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں دہلی میں اردو اخبارات رسائل اور کتب کی اشاعت کا ایک مضبوط نظام موجود ہے اردو اخبارات دہلی کے عوام تک مختلف موضوعات پر معلومات پہنچاتے ہیں اردو پبلشرز اور کتب خانے ادبی اور ثقافتی مواد کی اشاعت اور ترویج میں اہم کردار ادا کرتے ہیں دہلی کے مختلف علاقوں میں اردو زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے بازاروں گلیوں اور سماجی تقریبات میں اردو زبان کا استعمال روزمرہ زندگی کا حصہ ہے یہ زبان لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہے اور دہلی کی متنوع ثقافت میں ایک مشترکہ ذریعہ بن کر ابھرتی ہے ان تمام پہلوؤں کے ذریعہ اردو زبان دہلی کی ثقافتی ورثے کی حفاظت اور فروغ میں اہم کردار ادا کرتی ہے یہ زبان نہ صرف ماضی کی عظمت کو زندہ رکھتی ہے بلکہ موجودہ دور میں بھی دہلی کی ثقافتی شناخت کا حصہ بنی ہوئی ہے